हम सभ पेन्टिंग सिखऽके लेल बाहर कतौ जा नहि सकै छी बहुत इच्छा अछि पेन्टिंग सिखऽके लेल लेकिन हम सभ कतौ जा नहि सकै छी जेना मधुबनीमे सिखा रहल छै मधुबनी पेन्टिंग भेल ईसभ सिखा रहल छै तऽ हमरा सभके साधन नहि अछि जे सिखऽके लेल हम सभ जाइ सकै छी कोनो यातायत नहि छै कोनो सरकारी एहन अबितै जेहिमे लोक सिख सकै छलै गाँवमे रहिके लेल ओहो नहि भऽ रहल छै अगर सिखकऽ बनाओ लेब कऽओ लेब तऽ हमरा सभके सप्लाइ नहि होइ छै बहुत लोकके सिखकऽ बनाकऽ घरमे बैसल छथि लेकिन कतौ जाइ नहि रहल छै तऽ ओहिसँ सिखकऽ किछ नहि होवै बला छै एहि दुआरे लोक नहि पैन्टिंग पर ध्यान दऽ रहल छै जे सिख नेने अछि ओहो घरमे बैसके अथिये कऽ रहल छै तऽ भऽ रहल छैथ जे हम कि केलहुँ सिखकऽ कोनो एहन नहि होइ छै ओहिमे टाइमो लगै छै बहुत मेहनतसँ ओ बनै छै बहुत मेहनतसँ सिखायल जाइ छै तखन एहिके लेल कोनो कोशिश जखन हेतै प्रोग्रेस हेतै तखनै ने केओ सिख सकै छथि या बना सकै छथि